बिहारमे बिहारमे मुख्य बिहारमे बहुत अच्छा मतलब हॉस्पिटल उस्पिटल सदर अस्पतालमे बहुत ई सब देल छै आओर डेवलप करि रहल छै सदर अस्पताल आओर यहाँ पे बहुत सारा हमर मतलब अपन बिहारमे बहुत सारा क्लिनिक वगैरह सबके अपन अपन छै ओकर बादमे पैथोलॉजी ई सब बहुत सारा छै आओर डेवलप भी बहुत अच्छे से कए रहल छै बिहार मतलब स्वस्थके मामलेमे आओर यहाँ पे आओर यहाँ पे हॉस्पिटल उस्पिटल भी बहुत सारा छै अनगिनत आओर की बोलए छै आओर आओर यहाँ पे सबके अपन क्लिनिक हॉस्पिटल आओर बहुत बहुत केओ डॉक्टर बाहर से भी आएल छै यहाँ अपन बिहारमे बहुत कोइ यहाँके छै आओर बस इएह सब